हमसब खेती करय छी तोरी करय छी तऽ थ्रेसरके बुलाकऽ दौनी करयली ओइके बाद गहुम कयली गहुम भेल तऽ हाथोसँ झाड़ि लेली नहि मोन भेल जादा हइ तऽ ओकरा मशीन बोलाकऽ दौनी करयली दौनी कराकऽ अपन सब अनाज भूस्सा सब घरपर आनली ओइके बाद कोन समयमे कोन खेती कयल जाइ हइ नहि कयल जाइ हइ विचार कयली अइ समयमे ई चीजके खेती होतय बहुत बढ़िआँ तऽ उ चीजके खेती कयली बहुत बढ़िआँ भेल तऽ हमरा अरके बती बड़ी अति सुन्दर मानय छी उसब के कहानी अपने सब जे खेती करय छियै कोनो विचार से करबय से आओर अपने मर्जीसँ कऽ लेलियै से नहि देखबय कोन समयमे कोन खेती करबय जे तनी दू पैसाके आमद एतय आओर सबकिछु के तनी समयोके बचत हेतय आओर बुझू बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ होतय उसब विचारेकऽ कऽ नहि करबय तऽ नहि ने भेलय बढ़िआँ इएह सब कहानी हइ सब करते धरते हुए आओर देखते हुए चलियौ रहि गेलय आब खेतियेके बारेमे हइ आब ई कार्तिकके समयमे आलू रोपय हइ तऽ आलू रोपबय आओर मकइयो रोपबय हँ आम आलू नहि मकइ रोपने छियै तऽ आलू खु खुनेलइ आओर ओइमे तुरन्ते मकइ लगले हइ बीचेमे भाटा बैंगन रोपि देबय तऽ की मकइ कटतइ आओर उ बै खेत खाली भऽ जेतइ तऽ बैंगन भऽ जेतइ इएह सब करते धरते हुए चलियौ विचार करते हुए नहि बैंगन नहि रोपयके हइ तऽ की कहय छै खेत पूरे खाली होइ दियौ मकइ कटि जेतय तऽ कोबी रोपि लेब ओइमे बहुत बढ़िआँ होतय कोबी रोपि लिअ बैंगन रोपि लिअ आओर नहि तऽ आरो कुछो फसल कऽ सकय छियै नहि उसब करबै तऽ धान लगा लिअ धाने होइ हइ तऽ धानके महीनामे जादा धान खेती कऽ लै छियै तऽ कम्बाइन मँगाके धान कटबय पड़य यऽ नहि कम सम हइ तऽ अपने काटि लेली जन मजदूर लगाके कटबा लेली आओर झड़बा लेली आओर नहि जादा हइ तऽ कम्बाइन मँगाके धान कटबा लिअ इएह सब देखते हुए चलयके होइ हइ रहि गेलय आब कोन फसलमे कोन चीज देबयसे खेती होतय बढ़िआँ आ नहि होतय तऽ सब विचारसे ना होइ की अपने मोने भऽ जाइ थोड़ही सब विचारसँ काम होइ आब किसाने योजनावला मे होइ हइ रेडियोपर भी सुनलियै हँ तऽ उहो सुनय छियै तऽ वएह हिसाबसँ दुन्नू मिलबय छियै तऽ बहुत बढ़िआँ दुन्नूके बात मिलय हइ तऽ उ थोड़ेक किसानोवला अपनेमे जे विचार करय छियै किसानवला तऽ उहो मिलय हइ आओर नहि तऽ रेडियोवला भी मिलबय छियै तऽ दुन्नू बात मिल जाइ हइ तऽ दुन्नू मिलाके उ काम कऽ लै छी बहुत बढ़िआँ इएह सब करते धरते हुए हमर कहानी एतबेपर भऽ गेल